साढ़ा जेह्ड़ा एरिया ऐ जेल्लै साढ़ी फसल जेह्ड़ी ऐ तबाह् होई जंदी उस तरीके कन्नै होंदी कि जेह्ड़ा मतलब कि जेल्लै बर्खा होंदी जेल्लै मतलब कि मौसम चेंज होंदा क्लाइमेट चेंज होंदा जिसलै उसलै फ्लड आई जंदे न बड़े बड़े बड़े बड़े तुफान आई जंदे न तुफान च फ्लड आई जंदे न उंदे नै जेह्ड़ी फसल ऐ तबाह् होई जंदी पानी कन्नै लेकिन जेह्ड़ा ओह् ऐ ऐ जेह्ड़ा साढ़ा तुफान औंदे न जिसलै उंदे नै केह् करदे जेह्ड़ी फसल लग्गी दी होंदी ऐ खड़ोती दी होंदी ऐ फसल ओह् जिसलै फसल हवा कन्नै केह् होंदा तुफान कन्नै फसल सारी डि'ग्गी जंदी थल्लै पेई जंदी फ्ही उप्परा जिसलै बर्खा ब'रदीओह् जेह्ड़ा ऐ ओह् सारा तैह्स नैह्स होई जंदा ओह् सारा जेह्ड़ा है सारा जेह्ड़ा बी किसान ऐ बहुत ज्यादा नुक्सान होई जंदा ऐ जेह्दी बजह कन्नै फार्मर अग्गै मतलब कि अग्गै मतलब कि अग्गै सरबाइब नेईं करी पांदे जेह्दी बजह कन्नै लक्खां करोड़ं रपें दा जिसलै नुक्सान होई जा फ्ही उंदी भरपाई कियां करनी उंदे पर गै सारा जेह्ड़ा ऐ सर्कल चलदा ऐ जेह्ड़ा उंदा टब्बर ऐ घरै दा सारा ओह्दे उप्पर गै रुट्टी खंदा जेह्दी बजह कन्नै उन्नै जेह्ड़ी फसल लाई दी होंदी ऐ ओह् सारे तुसें गी पता गै अजकल ट्रैक्टर कन्नै गै सारी फसल रांह्दे ते जिसलै ट्रैक्टर गी अजकल तुसें ई पता ऐ त्रै सौ रपेआ कनाल लैंदे न अजकल उब्भी जिसलै इन्नी फसल उंदी तबाह् होई जंदी सारा ओह्दे बिच गै उनें कट्टना होंदा फ्ही बहुत मुश्कल होई जंदी उ'नें गी फार्मर जेह्ड़े न सूसाइड करी जंदे न